हांवें जो तुमचो प्रोडक्ट घेतललो तो प्रोडक्ट मोबायलाचेर दाखयल्लो आनी प्रत्यक्षांत पळयल्लो सामको डिफ्रंट तो हो प्रोडक्ट न्हीच हो प्रोडक्ट सामको ड्युपलीकेट अशे दिसता ह्या शुजाच्या परस चप्पल घालून भोंवलोलो बरो हांवें घेतलेली ही शूज म्हाका ट्रेनींग करपा खातीर पूण हे शूज पयल्यार सामके फालतू दिसता हितून चलपाचे सुद्दां न्ही हे मटिरियल कसले ते काय कळना ह्या शुजाची वयल्यान डिलीवरी सुद्दां टाय्म दिला त्या टायमार डिलीवरी जावंक ना लेट डिलीवरी जाल्या वयल्यान शूज पयल्यार आनीक तकली पिड्यार जाली सगळ्यांकून फालतू शूज म्हाका मेळ्ळ्या दिसता म्हाका हे इतले शूज घेतला हे शूज म्हाका आत्ताच्या आत्ता रिर्टन करपाक जाय हे शूज म्हाका नाका आनी म्हजे जे पयशे आहा ते रिफंड करा प्लीज तुमी अशे समज लोकांक फटोवपा खातीर समज प्रोडक्ट दितात जाल्यार ते तुमी बंद करचे नाल्यार नेकस्ट टाय्म हांव क्नज्युमर फोर्रमान वोचोन कॅस ठोकतलो म्हाका आत्ताच्या आत्ता म्हजो प्रोडक्ट रिफंड जाय